धोरोम आरो जोंहा बेसेबा जों फुजा होयो जोंहा न'न फुजा होयो बेयाव नांगौ दाउसा फारौ नांगौ थिंख्लि थाइबा नांगौ बेयाव जुमाइ गोथार न' फोसाबनानै जुमाइ गोथार सङो संनानै जोङो जेब्ला फुजा जायो अब्ला बबे बबेयाव होनांगौ बेयाव जोङो गासैखौबो होजोबो लारि लारि खांख्ला गायो लारि लारि अनेक अनेक दाउदै जानायनो दाउदै होयो आरो दाउ जानायनो दाउ होयो जोंहा बेसेबा गिदिर फुजा होयो बेखौ फुजाखौ जोङो बोसोरथाम गाहाम होनांगौ जोङो फुजायाव दाउसा दाउदै आरो खांख्ला गायो आरो जुमाइ गोथार थाइबा सङो जों बेयाव बेखौ थाइफा थाइफा रानै रानै होयो जायनो होनांगौ बबे मोदाइनो होनांगौ बेखौ होयो आरो धोरोम जोङो धोरोम फालिनाया जोङो जोंनि माबायावबो रायजोआवबो दङ बेसेबा गिदिर फुजा होयो जोङो जोंहा आरो दा दाखालिबावै होबाय जोंनि रायजोआबो बेयावबो दाउसा नांगौ दावदै नांगौ अनेक अनेक नांगौ आरो अनेक अनेक मुर्ति खालामो जोङो आइ आफा गासैबो रायजोआ गासैबो जमा जायो बिनि सासे बिनि सासेबाबो गासैबो जमा जायो न'खरनिफोराबो गासैबो न'खर न'खर गामिनिफोराबो गासैबो जमा जानानै जोङो फुजाखौ बहायो